जी हाँ हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले एप्स बहुत सारे हैं जिन में मुख्यतः पेटीएम फोनपे गूगल पे उत्कर्ष ऐप कला मेप एस इस्क्रीनशॉट एप माय फाइल्स क्रोम कैलकुलेटर अनइस्टाग्राम व्हाट्सएप जी बी व्हाट्सएप विभिन्न सारे एप हैं जिन में हम पेटीएम गूगल पे फोनपे अमेज़न पे के माध्यम से एक दूसरों को पैसा भेजते हैं पैसा लेते हैं फिर नेट बैंकिंग के काम आते हैं जब कि इनइस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ये तीन एप हमें हमारे द्वारा बनाए गए मित्रों एवं अन्य लोगों से जोड़ते हैं उन से बातचीत करने के काम आते हैं और हम इनइस्टाग्राम फेसबुक पर हमारी किसी भी तरीक़े की इस्टोरी को डाल सकते हैं लोगों को बताने के लिए फोटोज़ अपलोड करते और होता है गूगल क्रोम गूगल क्रोम पर हम किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं कोई भी कहीं भी बैठा हो कैसा भी हो कोई भी कुश्चन हो उसको हम क्रोम और गूगल के माध्यम से सर्च करते हैं माय फाइल्स माय फाइल्स में हम हमारे समस्थ डाटा को देखते हैं कि हमारे फोन के अंदर क्या चल रहा है या कम्प्यूटर के अंदर क्या चल रहा है इस तरीक़े के उपयोग के लिए माय फाइल्स काम आता है और इन में एक मुख्य एप है केलकुलेटर केलकुलेटर का उपयोग हम विभिन्न प्रकार की गणना करने में करते हैं कि हमें यदि कोई कैलकुलेसन करनी है विभिन्न प्रकार की गणनाएँ करनी है कोई कितनी भी जटिल गणना हो उसका हम कैलकुलेटर के माध्यम से कुछ ही समय में कर सकते हैं